हमसभ बाबाधाम पूरा परिवार जाएवाला छी तऽ ओहिमे सभसँ सस्ता गाड़ी आरामदाएक गाड़ी हमरासभकेँ चाही आओर अपने कितना किराआ लेबै आओर जहाँ सुरक्षित गाड़ी भी होएके चाही जाहिसँ हमरा सभकेँ कोइ परेशानी नहि होतै आओर जे हम पूरा फैमिली पूरा परिवार जाइत छिऐ आओर वहाँ पर कोइ तरहकेँ परेशानी नहि हइ आ गाड़ी जादा जे हइ ने परेशान करै वाला भी नहि होएके चाही तऽ लम्बा लम्बा सफर हइ आओर आ किराआ कते लगतै से हमरा बताउ आओर कते पैसा लगतै सेहो बता दू आओर जे हम आ उधर से समय कते लगतै आबएमे जायमे से बता दिअऽ या तेल कते जड़तै सेहो बता दिअऽ आओर सभ लेके बताउ कते पैसा लगतै से ओहि हिसाबसँ हम अपन गाड़ी भाड़ा करब आओर अपना परिवारके देवघर घुमाबे लए जा रहल छी वहाँ घुमिके चारिसे पाँच दिनके अन्दरमे फेर हमरा लौटके वहाँ से आपस आबैके हइ आओर ओकर किराया कते होतै आओर गाड़ी कोनसे होतै से हमरा बताबू बुलेरो होतै कि स्कार्पियो होतै कोन गाड़ी हइ से हमरा बता दिअ जे आरामदाएक गाड़ी होयत जे हमरा सभकेँ जाय आबयमे कोइ परेशानी नहि होयत आओर ओ जो सस्ता से सस्ता गाड़ी चाही